आंथ' बांद्राय बुरजाद्राय जानायनि संफेरनो मोनाखै जेन'बा संनाया संबाय आरो नैबे माबा मा होनो दरसन दरसननि संबाय आरो जामाय दरसन बियाय दरसन बिदिनो खानाय सिननाय ओंखाम दौनाय बिदियाव संबाय आरो संनाया

ओमफ्राय संनायाथ' बुरजा बुरजाखौ संफेरनो मोननाया खम आंना संनाया नैबे बिसजन बबेबा त्रिसजन बा पन्सासजन बिदि जानायखौ संबाय आरो खि जेनेबा दाउ बेदर संबाय अमा संबाय लाब्रा संबाय दालि जहल संबाय बेबायदि आरोखि

आङो ओमफ्राय जोंनि बर'फोरनि संनायखौथ' दस्रा जाथिआबो गोथाव मोनो माथो जेरखम अमा एवनाय अमा एवनायखौबो बिराथ गोथाव मोनो हाबा हुखायाव दस्रा जाथिनि मानसिफ्रा आङो संबाय बेखौबो साराय गिदिर नांगौ साराय गिदिराव थाव पियास फानलुफोरखौ हरग्रोजोबनानै ओमफ्राय बेदर बा बेदर लाब्रा बा लाब्रा बेखौ गारसननांगौ आरो जोंनानिखि एरै गेजेराव हाथाजों एरनांगौ आरो हाथाजों एरनांगौ आरोखि ओमफ्राय जामुङाथ' बिराथ गोथाव जादों ओ बिदिनो दरसनाव बा खानाय सिननाय बा ओंखाम दौनायाव जाग्रा सुबुंफोरा बुंदों आरो गोथाव जादों नैबे लाब्रायाबो गोथाव जादों दालि जलआबो गोथाव जादों होन्दों ओमफ्राय हांसो एवनायाबो गोथाव जादों होनदों दाउ एवनाय बेफोर आरोखि एवनायावथ' मा माखौ मिनथिखायो मा मा होबा बांसिन गोथाव जायो फासआव सामब्राम पियास फानलु होबाय थावखौ एग बुरजानिबा एक लिटार देर लिथार नि जग होनांगौ आरो बिदिनो एकस'जन दुइस'जन जानायनिबा ओमफ्राय एसे पास दस मिनिट सो गुदुं खालामनो गुदुं खालामनायनि उनाव पियास फानलु रिडि हागारनानै लाखानाय आरोखि बेखौ हरदो हरनानै बिदिनो दस पन्द्र मिनिट एरग्लिदों एरग्लिनानै बेदरखौ होसन्दो आरो होसननानै बिदिनो एरबाय थादो एरबाय थादो दस पन्द्र मिनिट एरदो संख्रि ओ संख्रि हरदो हालदै हरदो मस्ला हरदो बिनि उनाव दसे खोबथ'नानै दोनदोलाय पास मिनिट सो आरो बिनि उनाव बोखारदोलाय बोखारनानै एरदोलाय एरनाय बिदिनो आरो दसे थानानै दै हरदो दै हरनानै एसे गोबाव गोदैहोनानै बिदिनो दुन्दिया मेसें बोथोराव दुन्दिया बिदिनो सामब्राम ओ सामब्राम गुफुर देदो हाइजें देनाय बेखौ हरला जोबदो आरो मस्ला मस्लि हरनानै बिदिनो एक घन्टासो एवोबा गोथावसिन जायो आरोखि दा बे आरोखि आंनि बुंनाया एसेनोसै